मध्य प्रदेश व्यवसाय करने के उद्देश्य से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और उपजाऊ कृषि वातावरण इसकी स्थितियां बहुत ही सम्पन्न हैं सबसे तेज़ी में इसी इसलिए सबसे तेज़ी में विकसित हो रहै प्रभावशाली राज्यों में से एक मध्य प्रदेश को माना जा रहा है क्योंकि ये राज्य विभिन्न क्षेत्रों में भारी व्यापार के अवसर देता है देश के कुल उत्पादन का तिलहन और दाल और चने के खेती में सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है कपड़े उद्योग हो या वस्त्र उद्योग या नौकरियां सभी से इसे बहुत लाभ हो रहा है और इसी तरीके से इसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ रहा है और इस राज्य का विकास भी हो रहा है